आसमान ते अस रोज दिक्खने जेल्लै अस बाह्र लेटे दे होन्ने अस शाम्मी दे टैम जेह्का अस आसमान दिक्खने नुआढ़े बिच बड़े सारे तारे असें लभदे केईं बारी तारे जेह्के होंदे असें साफ नेईं लभदे केईं बारी बड़ा आसमान जेह्का भरोए दा होंदा नुआढ़े बड़े निक्के निक्के जेह्के तारे होन्दे ओह् असें साफ लभदे ते केईं बारी जेह्के होंदे बड़ी धुंध पेदी होंदी इ'यां मतलब धुंधले धुंधले मिस्से मिस्से जेह्के असें लभदे न इन्ने खास तां नि लभदे लेकिन इत्थै जो ऐ लभदा ए न बड़े ऐसे दिन होन्दे जदूं के आखदे जेह्का ओह् आसमान होंदा पूरा साफ होंदा ते नुआढ़े जेह्के तारे होंदे ओह् इन्ने शैल लभदे उ'नें जिल्लै अस दिक्खने आं साढ़ा मन जेह्का बिल्कुल शांत होई जंदा खुशी होंदी के आखदे अपने अपने ग्राएं दि'यां कहानियां होंदियां कि इत्थै इन्नै एह् बुड्ढिया दा घर ऐ इयां तारें बिच ते आखदे कि एह् बुड्ढिया दा घर ऐ एह् नुआढ़े सपाही खड़ोते दे चबारे ते एह् जेह्कियां क्हानियां जेह्की इ'यां ग्रांई क्हानियां होइयां जि'यां परानियां क्हानियां सनांदे घरे आह्ले कि तारे दिक्खो ते केईं बारी कोशिश करदे निक्के निक्के जाकत ते अस गिनने पूरे तारे गिनने तारे ते नि गनोंदे कुसै कशा लेकिन केह् आखदे ओ दिक्खने आं दिने केईं बारी अस दिक्खने आं ते आसमान पूरा जेह्का कदें चिट्टा फिरे दा कदें नीला फिरे दा होंदा जिल्लै कोई बर्खा आह्ला मौसम होंदा ते बादल जेह्के बदल बदल होंदे जेह्के बदल इ'यां नच्चा दे होंदे किश ते किश इ'यां दिक्खो उ'नें दिखदे र'वो ते लगदा कि एह् हु'नै किश बने दे ते हुन ए दुए मन के आखदे दुए बारी दिक्खो ते फ्ही ओ किश और बनी जन्दे ते जेह्का ए इस्सी दिक्खियै जेह्का